से जानुवारी नै रोजा नैजिनै नै फेब्रुवारी नै रोजा नैजिनै थाम मार्स नै रोजा नैजिनै ब्रै एप्रिल नै रोजा नैजिनै बा मे नै रोजा नैजिनै